एक लाख नौ हज़ार आठ सौ चोहत्तर रुपये दो हज़ार नौ सौ नौ सौ तिरासी रुपये एक लाख नौ हज़ार नौ सौ निन्यानवे छ लाख पाँच हज़ार पाँच सौ निन्यानवे सात लाख सात हज़ार नौ सौ निन्यानवे